गायके मोन खराब होइ छै तऽ पहिने देलहुँ जे गरम पानि कए कऽ देलहुँ काला जे नून जमाइन ई सब देलहुँ अपना भरि साफ सुथरा कए कऽ चाहलहुँ जे कहुना कोइ चीज कए कऽ जे आराम भऽ जाइ नहि आराम भेल तब हारिकऽ डॉक्टरके बजेलहुँ तब इलाज करेलहुँ कोनो हॉस्पिटलसँ चाहे डॉक्टर बजा कऽ ई करेलहुँ पहिने तऽ कयलहुँ जे गरम पानि आओर काला नून जमाइन सिङ्गहाराके पत्ता ई सब दऽ कऽ पीस कऽ पहिने कोशिश कयलहुँ जे ठीक कहुना भऽ जाइ नहि भेल तब हारिकऽ डॉक्टरके बजा कऽ तऽ कहुना इलाज करेलहुँ पहिने उठलहुँ तऽ मालजालके देखलहुँ देखलहुँ जे मोन खराप भऽ गेल तऽ कोशिश कयलहुँ जे बोखार देखलहुँ तऽ सिङ्घराके पत्ता पीसकऽ देलहुँ आओर जब पेट खराप भऽ गेल पेट चढ़ि गेल तब ओकरा गरम पानि कयलहुँ काला नून जमाइन रुइया सिम्मरके रुइया रहल ओकरा गेहुम दऽ कऽ अथी कऽ कऽ बत्ती बना कऽ ओकरा खुएलहुँ अपना भरि कोशिश कयलहुँ जे कहुना ठीक भऽ जाइ नहि भेल तब डॉक्टरके हॉस्पिटलसँ डॉक्टर मँगेलहुँ दबाइ सुइया करेलहुँ अन्तिममे जाकऽ देख सुनिकऽ तब की करतियइ तब फेर उठलहुँ गरम पानि काला नून जमाइन देलहुँ पाचक देलहुँ तकरबाद हजमोला देलहुँ खुएलहुँ जे कहुना ठीक भऽ गेल फेर गेलहुँ गरम पानि जमाइन ओकरा कोशिश कऽ कऽ देलहुँ आओर अथी जँ पेट पचयके कनिये भेल फेर उठलहुँ जे कनियेँ देखलहुँ जे कनियेँ आराम भऽ गेलय तऽ फेर काला नून जमाइनमे नीमक गरम पानिकऽ कऽ आ देलहुँ आओर उएह खुआकऽ कोशिश कयलहुँ जे अपन ठीक भऽ जाइ नै लास्टमे ठीक भेल तब डागडरके बजाकऽ तऽ कहुना दबाइ सुइया ओकरा करेलहुँ हॉस्पिटलमे सँ नै गाँवके डॉक्टर से बजाकऽ देखलहुँ जेना ठीक भऽ जाइ छै तऽ भऽ गेल तऽ फेर ओकराके सेदलहुँ फेर तेसर बेरमे फेर गरम पानि काला नीमक पाचक हजमोला गोटी ई सब आनिकऽ देलहुँ कोशिश कयलहुँ फेर उठलहुँ फेर गरम पानि काला नीमक देलहुँ तऽ कनी मनी घासके देलहुँ जे कनी मनी पहिने देखय छी फेर नहि भेल तऽ फेर गरम पानि काला नून नीमक पाचक हजमोला देलहुँ सिम्मरके रुइयाके बत्ती घीमे दऽ कऽ आओर ओकरा कनी खुआ देलहुँ फेर उठलहुँ नून काला नीमक जमाइन फेर देलहुँ आओर दऽ कऽ आओर मालके देलहुँ पियेलहुँ उठलहुँ ओकरा तेल करू लगाकऽ मालिश कए कऽ फेर देलहुँ फेर उठलहुँ तऽ काला नून जमाइन रुइयाक बत्ती रब्बी भूसासँ धुआँ लगेलहुँ तब उठलहुँ